जोंहा न'खराव जेनिबो आंखाल थाखा फैसा गैयि नालाय जों जायखि जाया जाब्बा जुब्बा संनानै जालाबायो नाथाय जों थाव बाखर बायनाया खम रां रुफा गैयिखाय जों बिदिनो जाब जाब जुब जुब जानानै संख्रि गोबाब खारै गोबाब बिदिनो जायो नाथाय जोंहा उफाय गैया बिदिनो जानांगौ जाहैयो न'खराव जेबो गैयिलाय रां रुफा जों बिदिनो खस्थ'यै सोलिनानै जायो नांगौ बायदिबा जों न'आव कबि आलु गायनानै जों जायो एबा राङालाउ फान्थाव आलु बायदिसिना जों बिदिनो खस्थ'यै गायनानै जायो संनाय खावनायाव गोथाव जायाबाबो जों बेखौनो जासाब बायनानै थायो जोंहा उफाय गैया नालाय